जोंनि जायगायाव इण्डिया नि सबसे गोलावसिन दैमा ब्रह्मपुत्र दङ आरो बेबादि गोलाव दैमाखौ भारतनि आलदा जायगायाव नुनो मोना आरो जोंनि जायगायानि रिलिपफ्रा लाइक ट्रेन्सफोरा बिदिनो गाहाय गोजौ बिदिनो नुनो मोनो आरो क्लाइमेड कण्डिसन्स फ्रा गोजौ अलटिटिद याव माबा थाङोबा बिदिनो गुसु बिदिनो गुसु लकेसन बिदिनो गुसु जायगाफोराव नुनो मोन्नाय जायो